मुझे माखन लाल चतुर्वेदी की लिखी पुस्तक की वह लाइन बहुत पसंदीदा है वो लाइन इस प्रकार है मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फ़ेंक मातृभूमि पर शीष चढ़ाने जिस पथ पर जाएँ वीर अनेक इसका अर्थ है हे वनमाली तुम मुझे तोड़ कर उस राह में फ़ेंक देना जहाँ शूरवीर मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना शीष चढ़ाने जा रहे हों मैं उन शूर वीरों के पैरों तले आकर खुद पर गर्व महसूस करूँगा वह मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वह वनमाली से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे तोड़कर तुम उन वीर जवानों के पैरों के नीचे फ़ेंक दो मातृभूमि पर जो अपना शीष चढ़ाने जा रहे हैं उस फूल को अपनी वीरों पर गर्व है उसी प्रकार हमें भी अपनी वीरों पर गर्व महसूस करना चाहिए और मैं इससे जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ क्योंकि जो वीर जवान अपनी जान की परवाह ना किए बिना अपने देशवासियों की सुरक्षा करता हैं इसी कारण हम चैन से सो पाते हैं और चैन से रह पाते हैं मुझे गर्व है अपने सैनिकों इसलिए मैं इससे जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ